सिगां जेब्ला उन्दैमोन त' बेलेकखौ नुयोमोन बाइक सालायबायनाय गारि सालायबायनाय त' गोजान गोजाननिफ्राय मोजां नुहरो बा बिदिनो जोंहाबो लुबैयो आरो बा वाव मा बुस्तु मा जिनिस बोरै माबोरै खारो माबोरै खारा मोजां नाङो बेबायदिनो इस्साबो जायो आरो दाथ' नुयोनो मबाइलआव मानोना मानसिया गोजान गोजान जायगाफोराव थाङो थाबायहैयो बेरायहैयो लोगो बिदिनो भिडिय' होयो बेफोरखौ नुनानै इन्टारेस्च जायो आरो सिगांनिफ्रायनो जेब्ला क्लास टेन टुवेल्भ जायो तारमाने गोसो जायोमोन आरो बिदिनो आरो बेफोरखौ नुनानै थुलुंगा मोनो आरो एरैबो मबाइलआव मट'जिबि नायोमोन बेयाव सासे राइडार दङ भेलेन्टिन' रसि बियो आंनि फेभरिट बिखौ नुना मोजां नाङो आरो माने बिनि कन्ट्रल बिनि स्पिड बिनि पेसन मोजां नाङो आरो बिखौ नुनानै त' दा आंनि बैसोआबो सफैबाय सिगां जेरैबायदि इस्सा जायोमोन दा बेबायदि इस्सा जायासै जिहेतु दा फेमिलिनि मोनसे दायत्य' मोनलायबाय दा बे स्पिडनि बिदि आरा इस्सा गैया दा मोनसे रिस्कनिनो जा गोसोजायि बा भाबिनो गानां बाध्य' जायो त' दा बेनि कारनाव एसेबां बिदिनो बाइकिङा जे आंनि पुरा हबि बेखौबो बुंनो हाया गोसो जायो सम सम बोथोरा मोजांब्ला सालायोबो सम सम आरो दैलि कमिउटारबो आं

बेनो आरो हबिया